हाँ ऐसा कोई कई मुद्दे हैं जिसमें सरकार या मीडिया गाँव तक नहीं पहुँच पाती है और न कोई सूचना प्राप्त कर पाती है जैसे गाँव में कोई सुविधा हो या कोई योजना आई हो सो काम हुआ नहीं हुआ इसका कोई मतलब नहीं रहता है क्या किया कितना किया कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है शहर के लोग हैं जागरूक हैं मीडिया वहाँ पहुँचती है और छोटी छोटी बातों को सरकार के पास समाचार के माध्यम से न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहुँचाती है लेकिन गाँव में न मीडिया आती है न कोई सूचना मिलती है न न गाँव वाला कोई सूचना मीडिया के पास पहुँचाता है इसलिए गाँव में क्या हो रहा है सरकार को कोई पता नहीं चलता है

कोई ये आवाज़ नहीं उठा पाता है और न सरकार के पास ये बातें पहुँचा पाता है जैसे बच्चे हैं पढ़ नहीं रहे हैं उनके गार्जियन के खाते में पैसा जा रहा है लेकिन गार्जियन क्या करता है ड्रेस न खरीद कर कापी कलम न खरीद कर अपने घर के गरीबी कामों में यूज़ करता है और कापी कलम के बदले खाली हाथ बैग देकर के बच्चों को इस्कूल में भेज देता है मीडिया को ये बात नहीं पता चलती है कि गार्जियन क्या करते हैं गार्जियन केवल अपने पेट पालन के लिए जो भी करते हैं करते हैं लेकिन बच्चों के लिए कोई ध्यान नही देते हैं जाओ इस्कूल जाओ वहाँ सब कुछ तुमको मिलेगा लेकिन सरकार क्या करती है उनके खाते में पैसा भेज देती है गार्जियन अपना गरीबी में उसका अपने घर के कामों में उपयोग कर लेता है और बच्चों को कुछ नहीं मिलता है बच्चे ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में इस्कूल आ जाते हैं और सरकार समझती है कि हम बच्चों को दिए हैं और बच्चे हमारे सभी प्राइवेट इस्कूलों की तरह टाई बेल्ट और जूता मोजा में विद्यालय आ रहे हैं ये बात अगर मीडिया को पता चलती तो मीडिया ये आवाज़ उठाती तो सरकार के पास तक ये बात जरूर पहुँचती ये बात मीडिया नहीं आती है न जानती है और ये बात कभी सरकार के पास नहीं पहुँच पाती है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर चीज़ की असुविधा पड़ी है ताकि सड़के हैं टूटी फूटी हैं लोग इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं सड़क बनवाना या टूटे फूटे रास्ते या पगडंडी जो कुछ है जैसे का तैसे पड़ा रहता है चुनाव आने पर थोड़ा बहुत उसका मरम्मत हो जाता है नालियाँ नही हैं पानी सड़कों पर जाम हो रहा है लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है शहर के लोग हैं थोड़ा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और वहाँ मीडिया पहुँचती है वहाँ की आवाज तुरंत सरकार के पास पहुँचती है सड़कों का विकास हो जाता है शहरों में विकास होता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है कौन सी योजना आई क्या हुई कब बनी नहीं बनी क्या हुआ कोई सूचना किसी को नहीं पता चलता है ताकि सरकार इसको जान ही नहीं पाती है सरकार तो ये सोचती है कि हम जो कार्य योजना बनाकर के यहाँ से भेजे हैं वह गाँव तक पहुँच गया है गरीबों तक पहुँच गया है लेकिन उसको पहुँचने में बहुत देर हो जाती है और पूरी योजनाएँ सफलता पूर्वक गाँव में नहीं पहुँच पाती है इससे गाँव हमेशा पिछड़ा हुआ रहता है और पिछड़ा होने का कारण यही है कि गाँव में मीडिया नहीं आती है न मीडिया आती है ना कोई सूचना प्राप्त होती है न सरकार को कोई जानकारी होती है इसलिए सरकार समझती है हम हर सुविधा सरकार गाँव में पहुँचा रही है लेकिन गाँव में पहुँचने के लिए आधी से अधिक सुविधाएँ बाहर ही ख़त्म हो जाती हैं गाँव में सूचना आते आते पता लगता है फिर समय बीत जाता है या बनी हुई सड़कें या बना हुआ काम फिर दुबारा रिपेयर करने के योग्य हो जाता है इसलिए गाँव जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है कुछ विकास होता है लेकिन जो विकास सरकार भेजती है वो पूरा पूरा विकास गाँव में नहीं हो पाता है यहाँ के लोग जागरूक नही हैं ना मीडिया तक पहुँचाते हैं और न मीडिया हमारे पास आती है और न गाँव का हाल देखती है और न गाँव को कोई सूचना या कुछ पता चलता है और ना कोई काम होता है कोई आता है जो बताता है जो कहता है वही गाँव वाले सुन कर चुपचाप शांत हो जाते हैं और वहीं पर पड़ जाते हैं कि हमारे गाँव में यह होने वाला है हुआ तो भी ठीक नहीं हुआ तो भी ठीक हम लोगों की रोजी रोटी तो मजदूरी ही है